स्थानीय अर्थव्यवस्थामे हमर गाम घरमे जे कोनो दूकानदार छै तऽ ओ वाणिज्यिक रूपमे मैथिली भाषाक जे ठेठही रूप छै ओ इस्तेमाल होयत छै आब जेना मानि लिअऽ हम दोकान गेलहुँ तऽ डायरेक्ट पुछलियै जे निमक छै कि नहि दालि छै कि नहि चाउर छै कि नहि तऽ जे चीजके आवश्यक हींग छै कि नही अगरम बगरम जे भी समान छै ओ अगर आवश्यकता छै हमरा परिवारमे तऽ अही रूपमे ओ इस्तेमाल होइत छै भाषाके रूपमे आ स्थानीय अर्थव्यवस्थामे एकटा चीज आओर होइत छै जे जे कहुँ बाहरसँ लोक आबैया आ महिना दू महिना कऽ खातिर आबैए गाँव तऽ ओ जे छै से कनी हिन्दी भाषाके इस्तेमाल कैये लेइया लेकिन जे लोक परमानेंट रूपसँ हमर गाँवके वासी छी जे ग्रामीण छी तऽ ओ अपन देशी भाषाके इस्तेमाल करै छै जे अपन घरेलू भाषा छै हुनकरे इस्तेमाल बेसी